हैलो गुड मार्निंग मैम हैलो गुड मार्निंग मैम जी में बमार होई गेदा हा थोह्ड़ी ते हून हस्पिटल च हां में ते इलाज़ चला दा मेरा में तां निं आई सकदा कालेज मैम जी कोई निं मिगी डाक्टर ने बैड रैस्ट दस्सी दी ते में ऐप्लिकेशन लेई आह्नगा डाक्टर ने आक्खे दा हा भला इक म्हीना रैस्ट करनी ऐ तोहानूं ठीक ऐ मैडम जी अगल म्हीनें अप्रेशन ऐ मेरा जियां अप्रेशन होई जाग मेरा ते फिर में अगले म्हीने थूआनूं आइयै डाक्टर दी रिपोर्ट दस्सी ओड़गा ठीक ऐ मैम जी में अपने घरे आह्लें गी कन्नै लेआनगा